ہاں اردو کے متعلق میں یہی بات بولوں گی کہ اردو تو آسان ہی ہے بولنے میں کرنے میں جب کوئی انسان دوسرا انسان اردو میں بولنے لگتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ کتنی کٹھن کتنی ہارڈ ہے یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم نہیں بول پائیں گے جب ہم یہ اردو اردو بھاشا کو جب ہم سیکھتے ہیں نا تو یہ بہت آسان ہو جاتی ہے سننے سے زیادہ اپن سیکھنے میں بہت آسانی ہوتی تو یہی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو ہم نہیں نہیں سیکھ سکتے یہ بہت ہارڈ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم سیکھے سیکھ گئے تو اس سے وہ آسان آسان بھی دکھے گی ہم کو